दैआथ' जोंनि गामिआव जेन'बा सरकारनिफ्राय गैया न'वाव खुरनाय फुंखानिफ्राय दमखल बानायनानै बेजोंनो माबायो आरो दैनि दैआलाय जेंना गैया दैनि नांगौबायदि मोनो दैआ दैनि थाखाय दैखौ नांगौबायदि मोनखायो दमखलनिफ्राय बे दमखलनियानो दमखल खुरनायानो मोजां दैआ दै न'वावनो सरकारनि गैया आरो न'वावनो दैआ मोजांखा आरो मोजां मोनखायो दमखलनिफ्राय बेजोंनो बाहायनो हायो